पौधों पे बात किया जाता है तो छोटे और वो जो जैसे फूल वाले पौधे होते हैं उनके जीवित रखने में या अच्छे से बड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती क्योंकि उन्हें रोज़ रोज़ पानी की आवश्यकता होती है और पानी ना डाला जाए तो वह मुरझा जाएंगे और उसे अच्छे धूप की ज़रूरत होती है अच्छे खाद की धूप की और अच्छी जलवायु की जिससे कि वह अच्छे से गर्मी में भी वो जो है खिले खिले रहे उन्हें मुख्य रूप से पानी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और सर्दियों में बात किया जाए तो सर्दी में के जो पौधे हैं उन्हें मुख्य रूप से मतलब अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि वो ज़्यादा ही उन्हें मतलब जसे मनी प्लांट है अगर प्लांट को हम लोग अंदर रखते हैं तो अंदर में हमें पानी उसमें डालो उसमें धूप की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें हमको निरंतर रूप से पानी डालना पड़ता है सजाती हूँ पौधों में भी जो है धूप की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हाँ उनको देखभाल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आती है दे